हेल' हेल' सार आङो माने मोनसे जायगायाव भुटाननि मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा बे गामिनि हिसाबै आङो माखासे बुस्थुखौ सोंनो माब्रै थांगोन बबेथिं थांगोन

आङो गाबोन फुङावनो ओंखारगोन बिदिनो सयथासोआव

औ आस्सा आस्सा दे दे जागोन दे आमफ्राय दा गारिनि दामफोरासो बेसेबां लायो आङो पार्सानेलिसो लांगोन पार्सानेलि लांनानै मानि आं सानसेनि थाखाय लागोन आरोखि बेरायगोन आङो दा स्करपिय'खौसो लानो सानदों आरो दा आंहा सानै साथाम मानसि दंना औ बेसेबां स्करपिय'आ बेसेबां लागोन थावखौथ' आं सोगोन नों थ्रि थावसेन्ड सो लादो औ नोंथां बे एसेखौनो खमायनो हाला नामा नोंथां दे दे नोंथां दे ओमफ्राय गाबोन आं होमब्ला सयथा साराय आठथासोआव गारिखौ मोनगोन ना राइटाव

औ दे मोजां दोनबाय दे बाय गाबोन